माखासे सेंग्रा जोलै आरो बोराइ जोलै बेयावहाय नोङो माखासे लुबैनाय गोबां रोखोमनि फारागथि दङ बेयावहाय साननानै नायहर जेबोला सेंग्रा बैसोनि सुबुं बेयावहाय नोङो लुबैनायनि जेखिनि बेनि लुबैनाय बियो माने अनेकथा सोमजिखाङो जेरेखम नोङो जानो लोंनो बा बेरायनो बा अनेकथा बिदिनो लुबैनाय बा मोननो हास्थायनाय बेफोरो अनेकथा थायो खिन्थु आरो बोराइ बैसोनि जेखिनि लुबैनाय बियो थारमाने बियो इसे सेंग्रा बैसोनिफ्राय माने बोराइ बैसोनि लुबैनायखौ इसे खमसिन नुनो मोनो माने बेफोर गासैखौबो जुदि नाहरोब्ला माने इसे माने गुबुन गुबुन जानो हायो थारमाने नोङो बोराइ बैसोनि सुबुं बे सुबुं माहारिया जाहैबाय नोङो बिसोरनि सेंग्रा बैसोनिफ्राय माने बिसोरो बोराइ बैसोआ सिगांग्रो जोनोम जानाय हिसाबै बिसोरनाव गोबां इक्सपिरिएन्स थायो आरो सान्नो हनो सान्नो हनो हानाय गोहोआ बिसिना बांसिन जायो बिनि थाखाय बिसोरनि जेखिनि गावसोरनि सक आरो लुबैनाय बेखौ माने लुबैनाय थायोब्लाबो बिसोरो गावसिनि सान्नाय हनाय बेफोरखौ माबानानै हमथानानै लाखियो आरो जेखिनि सेंग्रा बैसोनि साननाय हनाय लुबैनाय आरो बे जोबनो गोयि जायो माने बिसोर सेंग्रा बैसोनि जेखिनि लुबैनाय आरो सान्नाय हनाय बियो नोङो सेकेनै सेकेन माने अनेकथा जानानै फैयो बिखौ नोङो मोनसे सिमायाव दोननो हाया माने बियो गोबां बि बांसिन बियो आवगायनानै लाङो आरो बे बाथ्राखौ सावरायनांगौबा माने गोबां सम आरो टाइम नांगोन दा बिखौ बेखिनि आंनि जेखिनि दा बेखिनि मोनदांनाय बिखौ आङो बुंथिनानै होनाय जाहैबाय